इसकुल हमरो हम्मे सबदिनसँ सरकार प्राइवेट इसकुलमे पढ़ले लेकिन सरकारी प्राइवेट इसकुलमे बच्चामे पढ़ै रहिए लेकिन फिर सरकारी इसकुलमे गेलिए सरकारी इसकुलके बात ही अलग है प्राइवेट स्कूलमे सबकिछु है अच्छा पढ़ाइ अच्छा सबकिछु खेलए कूदएके टाइम द है लेकिन सरकारी इसकुल अलग इसकुल है सरकारी इसकुलमे जे सुकून जे खुशी मिलै है ने ओ दुनियाके कोनो प्राइवेट इसकुलमे नहि मिलै है सरकारी इसकुलमे सुधारना ने बहुत बहुत बड़ा बात है अच्छा शिक्षक होना चाहिए जैसे हम्मे मध्य विद्यालय से पढ़िके निकललीह ओ इसकुल शुरुसँ ही श्री संजय कुमार सिंहके है हमर इसकुलके प्रधान अध्यापक आओर जब ओ सर रहै तब ही ओ इसकुल उतना ही अच्छा रहै जितनाकि आज है आज ओ सरके आज ओ सर नहि है फिरभी आज इसकुलके प्रधान अध्यापिका अर्चना मैडम श्रीमती अर्चना देवी है अर्चना मैडम जेकि इसकुलमे बहुत बदलाव बहुत प्रकारकेँ बदलाव इसकुल बच्चा सबके खेलएके लिए अलग जगह बनाए देलकै इसकुलमे ट्यूबवेल नहि रहए ट्यूबवेल लगाए देलके चापाकल नल लगबाए देलके इसकुलमे बच्चासबके लिए सुविधाके लिए इसकुलमे सरकारी सरकारी इसकुलमे जैसे भोजन मिलऽहै ओ भोजनमे भी बहुत सुधार भेलए बहुत जादा सरकारी इसकुल सबसँ अच्छा सरकारी इसकुल अपनाके कओन बच्चाकेँ दियह लेकिन सरकारी इसकुल बहुत अच्छा है हमलोग जे इसकुलसँ पढ़िके निकलै मध्य विद्यालय भेल ओ इसकुल इसकुल तऽ बेस्ट इसकुल है बेस्ट सरकारी इसकुलमे सबसँ जादा महत्वपूर्ण बात शिक्षक शिक्षक बहुत अच्छा वहाँ हुआ हर सब्जेक्टके अलग अलग शिक्षक है जैसे विज्ञानके अलग सोशल साइन्सके अलग फिर संस्कृतके अलग मैथके अलग हिन्दीके अलग हर सब्जेक्ट हर विषयके अलग अलग शिक्षक उपस्थित है ओहि इसकुलमे सरकारी इसकुल सरकारी इसकुलमे सुधार लाना है बिहारके हर सरकारी इसकुलमे सुधार लाना जरूरी है आओर ऐसन सुधार लाए जेकि बच्चा भी बोले हँ सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल छोड़िके हमरा सरकारी इसकुलमे जाना है सरकारी इसकुलमे ही पढ़ना है